जय झूलेलाल ट्रैकिंग करण वक़्त मां फोटो त ज़रूरु खीचंदी आहियां उते जे मौसम उते जी नज़ारे ॾाढो सुठो हूंदो आहे का सुठी जॻह मिलंदी आहे त मां उते बि पंहिंजे ग्रुप सां गॾु फोटो खीचंदी आहियां मां फोटो किथे पोस्ट त न कंदी आहियां पर मूंखे फोटो खीचण जो शौक़ु आहे मां जॾहिं ट्रैकिंग ते वेंदी आहियां त मूंसां अहिड़ी काई ॻाल्हि त न थी आहे पर मुंहिंजे हर हिकु जो सुठो एक्सपीरियंस थींदो आहे अलॻि अलॻि जॻह ते फोटो कढाए मां उहे यादूं पाण सां गॾु खणी ईंदी आहियां जेके वक़्त बे वक़्त ॾिसी मां उन पल खे महिसूसु कंदी आहियां ऐं पंहिंजे ग्रुप सां बि शेअर कंदी आहियां ऐं हुननि खे बि यादूं ताज़ा करांईंदी आहियां